हांगा चडशी लोकां रायस म्हळ्यार भात ताची लागवण करतात आनी हांगाचे फार्मींग म्हणल्यार चडशे दोन हेतून जाता पयले खरिफ आनी दुसरें रबी पीक म्हणटात आतां बऱ्यांचदा एक खाशेलें पीक म्हळ्यार भात भाताचे पीक जालें की ताचे नंतर मागीर मिरसांगा किंवा भाज्यो हेची लागवण केली वता हांगाचे फार्मींग तशें लोक जशें हवामान आसा त्या प्रमाणे ताचो उपयोग करून तशें फार्मींग करतात